دہلی میں تو بہت ہی فنکارانہ تحریکی ہے پر مجھے یہاں جانا بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس میں بہت مزے کرتا ہوں بٹ میں سب سے زیادہ جو جاتا ہوں ارتھن ویئر نیشنل ڈائز اسپین لیس ان جگہ پر میں خاص کر کے جاتا ہوں کیونکہ ان کے اسپین لیس کے بارے میں تو کیا ہی پوچھیے اتنا خوبصورت اتنا اچھا ڈیکوریشن اتنا اچھا ماحول ہے کہ میں وہاں سے آتا ہوں تو اپنے سارے فرنڈوں کو صلاح دیتا ہوں کہ وہیں جائے اور کہیں نہ جائے کیونکہ مجھے سب سے زیادہ جو مزہ اور اچھا لگتا ہے وہ اسپین لیس میں ہی اچھا لگتا ہے